जल ही त असांजो जीवन आहे हर हिकु शइ में हर हिकु ॻाल्हि में पाणीअ जी ज़रूरत त पवंदी आहे असां पंहिंजी ज़िंदगीअ में ई ॾिसूं त सुबुह जो पहिरें पहिरें कम जो असां कयूं था पया उथी करे मंझंदि जे लाइ असांखे पानी खपे होदीअ में वञण जे लाइ असांखे पाणी खपे सनान करण जे लाइ असांखे पाणी खपे रोटी ठाहिण जे लाइ असांखे पाणी खपे बासण मलण जे लाइ वापसि असांखे पाणी खपे असांखे पंहिंजे बग़ीचे में नंढा नंढा जेका पौधा आहिनि हुननि जे लाए पाणी खपे ॿाहिरि जेका पक्षियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ असांखे कुंड में पाणी विझी रखिणो आहे असां जॾहिं अच वञ कयूं था पिया अंदरु ॿाहिरि वञूं था पिया घर में अची करे पहिरियों पहिरियों असां वेंदा आहियूं असां हथ मलंदा आहियूं हुन जे लाइ पाणी खपे कम वारी माइयुनि खे हेॾो पाणी खपंदो आहे